دلّی کی کچھ ہی تھوک مارکٹ ہیں جہاں میں واقف ہوں کئی بار آنا جانا ہُوا ہے وہی سے شاپنگ ہوئی ہے جس میں کہ پہلی تو ہے غازی پور منڈی جہاں سے آپ چکن مٹن وغیرہ آپ خرید سکتے ہیں دوسری ہے سیلم پور وہاں سے آپ لیڈیز آئٹمز سوٹس وغیرہ اور بینگلس وغیرہ خرید سکتے ہیں تیسری ہے چاندنی چوک وہ بھی سوٹس وغیرہ اور بینگلس وغیرہ آ لیڈیز آئٹمز کے لیے ہے مشہور ہے چوتھی ہے سروجنی نگر یہ بھی لیڈیز کے لیے یہ موسٹلی فینسی اور ڈیزائیننگ لیٹیسٹ ٹائپ کے جو ڈیزائینس ہوتے ہیں اُن سب چیز کے لیے وہ چیپ پرائز میں اور آج کل جو یہ ٹماٹر اور پیاز کے بھی ریٹ کافی ہائی ہیں جس میں کہ آپ کنزیوم نہیں کر پاتے ہو گھر والوں کو دقت ہوتی ہے ٹماٹر کے ریٹ بھی ہائی ہونے کے چانسیس ہی ہیں جس کی وجہ سے کسانوں کو صحیح سے پیسہ نہیں مل پاتا تھا وہ سپلائی روک دیتے ہیں مارکیٹ میں اُس کی وجہ سے پھر ٹماٹر کے پیاز کے ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں تو وہی سفر دقت ہوتی ہیں لوگوں کو سبھوں کو کسانوں کو بھی صحیح پیسے نہیں مل پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹماٹر کی اور پیازوں کی سپلائی روک دیتے ہیں اور آن لائن شاپنگ کا ایسا ہے کہ آن لائن شاپنگ آپ کرنا اچھا ہے بہت آج کل کے دور میں جیسے آب چل رہا ہے آن لائن شاپنگ میں آپ کو کافی کم قیمت میں آف لائن سے کم قیمت میں آپ کو آن لائن شاپنگ میں مل جاتا ہے اور چیز بھی کافی اچھی مل جاتی ہے اور ڈلیوری بھی اچھی ہو جاتی ہے اور شاپنگ کرنے میں کئی کچھ پلیٹفارمس ایسے ہیں کہ آپ کو بہت اچھی سروس پرووائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ امیزان ہو گیا مینترا ہو گیا نائکی ہو گیا یہ آپ کو کافی اچھی سروس پرووائیڈ کرتے ہیں اور ریٹرن پولیسی بھی اُن میں کافی اچھی ہوتی ہیں بٹ آن لائن شاپنگ کے کچھ نقصان بھی ہیں اور کچھ فائدے بھی ہیں نقصان ایسے ہیں کہ کچھ سیلرس ہوتے ہیں جو آپ کو فوٹو اچھی دکھاتے ہیں بٹ وہ آپ کو پروڈکٹ اچھا ریسیو ہوتا نہیں ہے جس سے آپ اسنتشٹ ہوتے ہیں اور اُس کو ریٹرن پولیسی بھی نہیں ہوتی یہ کچھ نقصان ہیں فائدہ یہ ہیں کہ آپ کو بنا کہیں گے جائے آپ کو کم ریٹ میں آپ کو وہ پروڈکٹ مل جاتا ہے گھر بیٹھے اور وہ ریٹ بھی اچھے ہوتے ہیں سروس بھی اچھی ہوتی ہے اِس میں اگر آپ کو صحیح نہیں لگتا تو آپ اُس کو ریٹرن اور ریفنڈ بھی کر سکتے ہیں